इएह हाल फिलहालमे हमरा आरके की भेलै कि दू साल पहिले पापाके तबियत गड़बड़ भेलै जाहिसँ ओकर पापाके पैर काम नहि करैत रहए जाहिसँ पता चललै कि पैर फ्रेक्चर भए चुकल छै तऽ हमरा आरके की करलिऐ कि कले परसे ओ नीचाँ गिर गेलै रहऽ जाहिसँ हमरा आरके गेलियै आओर सबके आसपास खबर पहुँचेलिऐ कि चलू अहाँ किछु भए गेलै पापाके तत्काल वहीँ पे हमरा आरके किछु किछु किछु करना चाही जाहिसँ ओ तखनी ठीक भए जाए यदि नहि हो तऽ हमरा आरके नजदीक अस्पताल जे भी छै ने गाड़ी बोलबाएके तुरत की होय कि हमरा आरके तुरत पहुंँचा सकी आओर ओतऽ डॉक्टरके सलाहके अनुसार हमरा आरके ई रहै कि अच्छासँ ओकर देखरेख करिऐ आओर जो भी जाँच वांँच करेनाए रहै ओकर जाँच वांँचके सारा रिपोर्ट हमरा आरके लिए आओर डॉक्टरके जाएके करबाइऐ डॉक्टरके जाएके दिऐ आओर मरीजके ई रहै कि जेना पापा हमरा आरके तबियत गड़बड़ भेलै तऽ पापाके लए गेलियै एक्स रे करबेलियै सिटी स्कैन आओर एक्स रे जेना कोइ हड्डी फ्रेक्चर तऽ नहि ने भेल छै जेना हमरा आरके गेलिऐ आओर खाना पीना खेलकै फिर जेना ककरो भूख पियास लागलै तऽ ओहो जाएके खाना पीना खाए लेलकै मरीजोके खाना पीना खिलेलियै फिर फ्रेक्चर जे भेल छै ओहि पर जॉइन्ट जो हड्डी कऽ टूटल छै ओकरा आरके फ्रेक्चरके सही करवाना छै डॉक्टर अनुसार जे भी रूटीन देलकै कि एकरा आरके इएए दिऔ खाए लए आओर सादा खाना खेतै आओर भी जादा मसाला वाला नहि खेतै जाहिसँ जादा असर नहि पड़ै शरीर पर खाना पचैमे जादा मुश्किल नहि होए आओर डॉक्टरके सलाह अनुसार हमरा आरके की करना रहै कि हमरा आरके खाना पीनामे ज्यादा ध्यान दएके चाही आओर अच्छासँ एकर फ्रेक्चर पर ध्यान देल जाए